औ ओरैनो दं लोगो आङो आङो बङाइगावआव इउनिभार्सिटि जानोसै होन्दों नालाय दा जाबा बेहायसो लाहैनो होन्दोंमोन आङो सान्दोंमोन आरो ओमफ्राय नों ए आंबो बोरैबोला बेंकिं कर्ससो थांनो सान्दोंमोन आरो एम ए लानाय जायाबा बङाइगावआव इउनिभार्सिटि जायाबा थांनाय जागोन्दां आंबो बेंकिं कर्सआव औ डिग्रीआ औ बेयाव जाथ'आखैनोदां बेहाय ना जाबाय बेहायबो ए औ र' जोबग्रोथोंसै लोगो ना

औ बारा गोबाव गैखाला ओमफ्राय पार्सेनफ्रासो माबायदि फैयो ने एम ए एम ए लानो औ हानायालाय इसे हादोंमोन लोगो एबारावसो माबायदि जायो लास्ट याराव नायग्रोनोसै लोगो ओमफ्राय खबर लालायफिननोसै बबाव लानाय जायो बबाव लानाय जाया ने लोगो

ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामदों लोगो ए दे अ रायलायलायाबा मिथिलाया ने दानिफ्रायनो रायलायखानांसिगौ औ होम्बा नों नार्सिंखौनो थांमारगोन ना औ औ दे होम्बा लोगो दोन्थ'लायसै उनाव खबर लालायफिनसै औ